हमरा गाँवमे कुम्हार छै बर्तन बनबय छै अथी उ घरमे थान गोसाँइ मारे बनबइ छै कंटारा बनबइ छै एँ कलशो बनबइ छै उ जे छै कलशो आओर यौ अथी बनबइ छै कालीगर उगर बनबइ छै सबकिछु बनबइ छै तऽ सबकिछु बनाके अथी करिके सब जगह हँ तऽ की करय छै यौ कुम्हार तऽ कन अथी बनबइ छै कन्टारा बनबइ छै पर्व तिहारके जे छाँछी पर्व लए छै छाँछी बनबइ छै कन्टारा मेचिया बनबइ छै पुरहरी आओर यौर आओर भऽ अथी भगवत्ती माय बनबइ छै दुर्गा माय बनबइ छै सबकिछु बनबइ छै अँए तकरबाद जाकए ओतएय तऽ बिहो शादी गाममे होइ छै तऽ ओकरो जाकए भीतमे लिखै छै भगबत्ती लङ बनबै छै अथी लिखै छै सबकुछ बनबइ छै बनाकऽ तब जकर ओकरा एँ अथी करी कऽ नीकसँ अथी करय छै तऽ अपनो गामोमे मशीन छै सिलाइ मशीन होइ छै तब उ गाममे सीयै छै अथी करय छै कपड़ा लाबय छै दै छै हमहीं देलक यही दै छै बाहर दै छै सबके ब्लाउज कपड़ा सीयै छै अथी करय छै सी सी के ओतय अथी करय छलय तए सब कपड़ा सी कऽ सबके देखा लै छै ककरो पचास रुपैआ लै छै ककरो सओ टाका लै छै ककरो डेढ़ सओ लै छै एहिना एना लए कए सीयै छै सबके कपड़ा सीयै छै सबके लै छै सबके अथी करी कऽ तब जगह दै छै ताबे मे फेर या भेलय फेन काल दोसर कपड़ा लाबलकइ फेर उ लै छै फेर उ लै छै एहिना एना एना करबइ मशीन सिलाइ मशीन सीयै छै मशीन सिलाइ करय छै ताबे चुनरीके एकटा दै छै सब आइ छै दै छै कपड़ा फेर बियाह होइ लागय छै फेर कुम्हर कुम्हरा लङ जाइ छै तऽ फेर वएह कन्टारा मेचिया पुरहरी लगहर सबकुछ लै छै तऽ सबकिछु उ लअ कए आबय छै सब जगह फेन तब अथी करय छै दै छै सब जगह दै छै अथी करि कऽ तब बिवाह शादीमे अथी दै छै बियाहो शादी छै तऽ कुमहर कुम्हार हाथ जाइ छै लगहर पुरहर लअके फेर वहाँसँ लएके आबय छै फेन तऽ अथी करय छै कुम्हराके दू दिन चारि दिन पहिने फोन करय छै की हमरा एतना बर्तन चाही एतना पाँच तीन टा कन्टारा चाही पुरहरो चाही पाँच टा अथी चाही हमरा चाही एतना साँझमे उ कहैत रहय छै एतना रुपैआ लागिन जे तऽ पर पाँच सओ टाका लागतइ हे ई लागतइ तऽ दस टाका गोटा भेलय पन्द्रह टाका गोटा भेलय